आइ काल्हि बच्चासभ जाट जटिनकऽ बेसी शुरुआत करय छथि आ खेलय छथि ओहिमे ड्रेससभ पहिरय छै जेना गजरा पहिर लैत छै साड़ी पहिर लैत छै पुरुषसभ धोती पहिर लैत छै आ सभ मिलके जाट जटिन खेलैत छै जेना दुर्गा पूजामे खेलैत छै सभ नाचैत छै गाबैत छै चूड़ी पहिरय छै कतेक तरहक कपड़ासभ पहिरके बच्चासभ अपन नचैत गबय छै जेना दीपावली एलय दीपोवलीमे बच्चासभ खुशीपूर्वक नचैत गबैत खेलैत धूपैत छथि आ ड्रेससभ पहिरय छथिन बढिआँ जेकाँ सभ खेलकूदमऽ लागल रहै छथि बच्चासभ आओर